दीदी हमरा तऽ चावल कमे पसन्द अछि तऽ बेसी हम रोटिए खाइ छी दालि रोटी जेना सब्जी भेलै सब्जियो मे बेसी मशाला नहि डालै छी हमसब हल्का मशाला जेना सजमनि भेलै कदीमा भेलै या बाड़ी मे केरा भेलै इएह सबके सब्जी बनै छै तकरबाद मे सीजन अबै छै भिन्डी तऽ ओहो लोक बनबैया तकरबाद मे सीजन अहाँके कोबी के भेलै तऽ ईसब हमरा पसन्द अछि आओर माँछ आ मटन मे हमरा कनी कम पसन्द अछि दूध हमरा बड पसन्द अछि दूध हम घर मे हमरा कतबो रहत दीदी तऽ हम ऐतराज नहि रहत धैर माँछ मछली हमरा बेसी पसन्द नहि अछि ओहिसँ हमरा घृणा लगैया हम भागवत कथा मे सुनै छी ओहिसँ हमरा दिक्कत लगैया माँछ आ मटन बच्चा आर खइया बच्चा आर के तऽ दियैये परत आनि कऽ अपन देलहुॅं घर मे बहु अछि ओ बनेलक बेटी अछि ओ बनेलक बच्चा आर खाइया तऽ अपना नहि खायब तऽ ओ चलतै धैर बेटा बच्चा आर के मँगैया तऽ ओकरा तऽ दियैयै परत किआ तऽ आब जुग भऽ गेलै दोसर की जे अपने नहि खइया तऽ हमरा आर के नहि दैया ओहि दुआरे से हमरा आर के ओ हमरा सादा खाना हमरा बहुत पसन्द अछि साग जेना भेलै हमरा ओहो पसन्द अछि जेना सजमनि भेलै ओहो पसन्द हमरा खेनाइ मे ऐतराज नहि अछि हमरा जे समय पर नुनो रोटी भेटल तऽ ओहो हमरा नीक लगैया ओहो हम खाइ छी नुनो रोटी सँ ऐतराज नहि अछि ओहो हम खाइ छी समय समय के बिहार मे समय समय पर सबचीज ऊपजै छै तऽ गरीब लोक जेहन स्थित रहलै तेहन लोक खाइया जेकरा रहलै से बहुत कुछ खेलक जेकरा नहि रहलै कमो खेलक ताहिमे सबसँ फेवरेट हमरा दूध अछि दूध हमरा घर मे रहत तऽ दूध हमरा बहुत पसन्द अछि